मनोज मोटवानी ॻाल्हाए रहिया आहियो हा मां कैब बुक कई आहे सुभाणे सुबुह जो मुंहिंजी गाॾी आहे छह बजे गुजरात जी गाॾी आहे मुम्बई सेंट्रल ते त तव्हां केतिरे बजे पहुचंदा हिते त मुंहिंजी गाॾी हितां छुटिजी न वञे साढी पंजे बजे मुम्बई सेन्ट्रल ते पहुचणो पवंदो मां चाहियां थो तव्हां हुते टीं बजे पहुची वञो कि रस्ते ते वरी ट्रेफिक न हुजे त पोइ जल्दी निकिरूं तव्हां हिते पहुची सघंदव तॾहिं असां स्टेशन ते टाइम ते पहुची सघंदासीं महिरबानी करे सुभाणे तव्हां टाइम ते पहुची वञि जो